جی بھائی جان آپ یونس ہوٹل سے بول رہے ہیں نا جی میرا آڈر لکھ لیجیے

ایک پلیٹ نہاری ایک پلیٹ قورمہ اور ایک پلیٹ بریانی بھی بھجوا دینا اور چار تندوری روٹی اور چار چپاتی روٹی اور کیا کر رکھتے ہیں آپ اچھا کول ڈنک وغیرہ بھی رکھتے ہیں جی ایک کول ڈنک بھجوا دیجیے اور میں نے آپ کو ایڈریس لکھوا ہی دیا اور اس میں آ ہاں وہ آپ کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے آپ اس میں کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی منگواتا رہتا ہوں جی ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ کر دیجیے جو بھی ہو اور میرے ایڈریس پہ جو میں نے لکھوایا آپ کو اس پہ بھجوا دیجیے ٹھیک ہے بھائی جان اوکے